हँ हँ हँ हँ सब निक रेट हँ

मटर बीज पचास रूपआ केजी

जल्दी चाही तऽ बताए दिए सब मिल जेतै ईहा हँ हँ सब रंग के छै

हँ हँ चारि सए रुपैआ पैकेट हूँ

हँ

हँ डिस्काउंट होइ छै दस पर्सेन्ट

हँ डिस्काउंट होइ छै दस पर्सेन्ट अँ आरो से की कहलियै

अच्छा ठीक छै अइबै खाली कभी भी नहि कोइ दिक्कत नहि हँ ठीक छै आयब काल्हिखना